मानो होनोबा रेडिमेड सिआव बिसोरो सिलायखौ खम होयो सुनाया खम सुयो ओमफ्राय मेशिनजों नालाय थाब जानायनि थाब सुनानै मानि प्राइजआबो खम जायो बिसोरना थाब जायो मोनसेल' सिलाय होयो आखाइजों सुनाया जाहैबाय गोजो गोजो आखाइजों लासै लासै सुनाय टाइम कनजिउमिं बाट आखाइजों सुनायजों क्मपेयार खालामनो हाया ओमफ्राय साबसिन जायो आखाइजों सुनाया गोबाव गोबाव डिजाइन गावनि हिसाबै अर्डार होनानैबो सुनो हायो आरो मेशिनजों सुनाया गावसोरनि रेडिमेड रेडिमेड खालामनानै गावसिनि पसन्द'यै खालामनानै बिसोरनि पसन्द'यैनो बायनांगौ जायो आरो जों माबानोबा गावबा गाव पसन्द'नि अर्डार होनानै आखाइजों सुहोनो हायो